हाँ ऐसी एक किताब है जिसकी लोगों ने बहुत जोरदार सिफ़ारिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आई क्योंकि सेर शायरी एक ऐसी किताब है जो लोगों को दिमाग और मस्तिस्क पे गलत प्रभाव डालती है जिसके माध्यम से लोग गलत संगति में चले जाते हैं और सनकी प्रवृति हो जाते हैं वह आत्महत्या की साजिश कर सकते हैं सेर शायरी के माध्यम से लड़ाई झगड़े आत्महत्याएँ होती रहती हैं जो एक परिवार के लिए देश के लिए बहुत खतरनाक समस्या है जिसकी लोगों ने बहुत जोरदार सिफ़ारिश नहीं की लेकिन आप मैं उसे नहीं समझ सका वो किसी कारण से मुझको पसंद नहीं आई क्योंकि गलत रास्ते पर गलत चीज़ किताब का पढ़ना लोगों के विचार में वो मस्तिष्क में गलत प्रभाव डालता है जिससे कि वह व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा कर लेता है तथा उसकी सोचने की क्षमता बहुत अलग हो जाती है और वह उसकी किताब के माध्यम से उसकी गहराई में चला जाता है जिससे फिर वापिस लौटकर नहीं आ जाता है और उसके दिमाग में हर टाइम वही चीज़ें घूमती रहती है कि ये करना इस किताब में और क्या क्या चीज़ें है उसकी खोजबीन करना और वह किताब सेर शायरी उसे गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं इससे कि यह परिवारवाद के लिए एक बहुत खतरनाक समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है तथा इस कारण से पसंद नहीं है